काशी विश्वनाथ जो मंदिर है मेरे घर से बीस से पचीस किलो मीटर की दूरी पर है फिर भी वहाँ पर हम जाते है दर्शन के लिए वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है वहाँ मंदिर देखने में बहुत अच्छा लगता है वहाँ की सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं वहाँ पर आप जाएँगे न तो स्लीपर निकालने की व्यवस्था है और वहाँ पर दो दो टाइम आरती होती है सुबह शाम और वहाँ का गंगा तट भी बहुत अच्छा है वहाँ पर दर्शन बहुत अच्छा लगता है करने में काशी विश्वनाथ एक भव्य मंदिर है वहाँ पर देखने में बहुत अच्छा लगता है दर्शन भी किए है वहाँ पर वहाँ पर शंकर भगवान का शिवलिंग हैं वहाँ पर दर्शन किया जाता है यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिम तट पर स्थित है और बारह ज्योतिर्लिङ्ग के में से एक है जोश जो शिव मेटल के सबसे पवित्र है मुख्य देवता विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है ब्रह्माण्ड के शासक हैं वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है इसलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है यह बारह ज्योतिर्लिङ्ग में से एक है यह शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है मंदिर के प्रमुख देवता श्री विश्वनाथ जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त एक बार इस मंदिर में दर्शन और पवित्र गंगा से में स्नान कर ले तो मोक्ष प्राप्ति कर लेता है हिन्दू धर्म में सर्वाधिक महत्व के इस मंदिर के बारे में कई मान्यताएँ हैं माना जाता है की भगवान शिव ने इस ज्योतिर्लिङ्ग को स्वयं निवास कर प्रकाशपूर्ण किया है पृथ्वी पर जितने भी भगवान शिव के स्थान हैं वे सभी वाराणसी में भी उन्हीं से मौजूद हैं